हलो आप खंडेलवाल होटल से बोल रहे हो क्या होटल के मालिक बोल रहे हो हाँ सर मेरी पसंदीदा होटल है आपकी मैं बहुत पसंद करती हूँ इस होटल को जी सर मैने यहाँ पहले भी खाना ऑर्डर किया है तो मुझे काफ़ी पसंद आया है तो सर आपके यहाँ के खाने का पीज्जे का क्या रेट है कितने का है पीज्जा और मलाई कोफ़्ता सर मुझे बहुत पसंद है दो मलाई कोफ़्ता पैक कर देना और एक पीज्जा भेज देना और दाल चावल भेज देना हाँ सर आपको पता है ही है कि मेरी पसंद क्या क्या है